ہلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ایمیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار کی تھی اور آج مجھے یہ آئرن کا آرڈر مل گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح سے پیک تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتا ہے بالکل بھی اور اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا بھی آپشن ہے اور اسی کے ساتھ اس کا وائر بھی کافی زیادہ لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اور اس میں کافی سارے آپشنز بھی ہیں جیسے کہ سوتی کپڑوں کا نائلان کپڑوں کا اور وولی کپڑوں کا بھی اور مجھے یہ آئرن سچ مچ میں بہت زیادہ پسند آئی